होटल सतगुरु मां भावना पंजाबी थी ॻाल्हायां जय झूलेलाल मुंहिंजे घर में महिमान अचण वारा आहिनि तव्हीं हीअ ऑडर बुक करियो अठ प्लेटूं पालक पनीर अठ प्लेटूं छोला अठ प्लेटूं बिरयानी अठ सादा फुल्का चार प्लेटूं बूंदी मठो मिठे में गज गाजर जो सीरो इहो सभु अगरि तव्हांखे तव्हांखे अथव त मुंहिंजो ऑडर लिखो ध्यानु ॾिजो मिर्च मसाला तेल घटि विझे